हम सभ गीत सिखने रहुँ हमर सभके एकगो विजय पीसा छलखिन ओ मैथिली प्रोग्रामके गायक छलखिन ओ पीसाजी हमरा सभके सङ्गीत लाइनमे लायल छथि जेनाकि एकगो नाटक भेल रहै ओहूमे हमरा सभके वएह पीसाजी कोरस गान गाबै लए कहने रहथि जाहिमे हम सभ पुरस्कृत सेहो भेल छी ओहिमे हमरा सभके एकगो सर्टिफिकेट भेटल जाहिमे हमरा सभके रेडियो स्टेशनमे गाना गावै लए जाइके रहै लेकिन पहिलेके जे समय छलै ओहि समयमे माँ आओर बाबूजी सभ बेटीके घरसँ बाहर नहि निकलै दै छलखिन हेँ जाहिके लअ कऽ हम सभ पीछा पड़ि गेलहुँ गुरुके ही सिखायल हमर गीत अछि